انڈکشن ایک پروڈکٹ ہے جو ہم کچھ دن پہلے ایک سوسل میڈیا چلا رہے تھے ایک فلپکارٹ یا امیزون پہ ایسے ہی کھوج رہے تو انڈکشن ایک پروڈکٹ دکھا ہم کو جو کافی بیٹر لگا کھانا بنانے کے لیے بہت آسان ہے صرف اس کے اندر رکھ دینا ہے اور کھانا ایٹومیٹک بن جاتا ہے جو لائٹ سے جو بجلی سے چلتی ہے تو ہم کو یہ پروڈکٹ کافی اچھا لگا ہے تو ابھی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم یہ لے لے لے لے لیکن بہت سے لوگوں سے پوچھا ریٹنگ دیکھی اچھی ریٹی ہے انڈکشن پروڈکٹ بہت زبردست چیز لگی ہم کو تو ہم نے آڈر کر دی ہم نے آڈر کر دی پھر ہم نے استعمال کرنا شروع کیا تو جب میں استعمال کیا تو ہم کو کافی اچھا لگا اور کافی اچھا محسوس ہوا جس سے کھانا بنانے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے کوئی کھانا ہو ترنت بن جاتا ہے گرم کھانا ہو ترنت چڑھا دو ترنت بن جاتا ہے جو بجلی پہ چلتی ہے لیکن یہ پروڈکٹ کافی امیزنگ ہے کافی لاجواب ہے اور اس کے بارے میں کیا بولیں جو بولیں گے سچ بولیں گے یہ پروڈکٹ بہت خطرناک پروڈکٹ ہے اس سے لوگ بہت آسانی سے کھانا بنا لیتے ہیں یہ بنا لیتے ہیں یہ سب چیزیں ہیں ہم کو چاہیے کہ انڈکش پروڈکٹ جو ہے وہ اچھے سے استعمال ہوں اور ہم استعمال تو کر رہے ہیں یہ ہمیں کافی اچھا لگا